आमच्या वाठारांत जायते सुतारकाम करतात असो एक वाडोच आसा आनी ते सुतारकाम पयलींसान करून आयले आसा आनी अजुनय ते करतात वेगळीं वेगळीं दारां म्हणणाकात खिडक्यो अशा तरेच्या सुतारकामांत ते तल्लीन आसतात आतां मातयेचीं आयदनां म्हटल्यार हीं मात आतां खंयच आमच्या तरी गांवांन आदी करताले आतां ह्या मातयेचीं आयदनां आतां कोणत करना पूण सुतारकाम खूब मोठ्या प्रमाणांत हांगा चलिल्लें आसा आनी बरें तरेन चलता